औ आंहा मोनसे गोरोन्थि जादोंमोन मोजां मोननायाव जेब्ला आं फार्स्ट इयार फरायोमोन बे समनिफ्रायनो आं धनन्जय आरो आंजों जोबोद लोगोमोन सानसेखालि फेसबुक आव सासे सेंग्राया आंखौ नुनानै फल' खालामबाय नाम्बार बिहरबाय एस एम एस गेलेबाय आंबो हरबाय बेनि उनाव आंखौ मोजां मोननो हमबाय बियो आरो आंनि लोगो धनन्जयआबो सानसेखालि बुंनानै लाबाय आंखौ मोजां मोनो होननानै आंबो बिखौ मोजां मोननो हमबाय बिदिनो रायज्लायै रायज्लायै गलिलांबाय धनन्जयजोंबो रेंगुनजोंबो बिदिनो गोबाव सम मोजां मोनलायबाय सानसे समाव सासे लोगोआ रेंगुननो खिन्थाना होबाय धनन्जयजों मोजां मोननायखौ खिन्थानायनि उनाव मोनथिनानै आंखौ जोबोद रायबाय रेंगुना धनन्जयाबो मिथिबाय बेनि उनाव आंखौ सानैबो ब्रेकआप खालामबाय ब्रेकआप नि उनाव आं जोबोद दुखु जाबाय आं मानो बिदि गोरोन्थि मावफ्लांखो गावखौनो सहायनो हायिबायदि मोनलांबाय आङो लासै लासैनो आंनि साननाया फाग्लिबायदि जालांबाय धनन्जय आरो रेंगुननि सानैखौबो बावनो हायि जालांबाय बिसोर नागारदोंब्लाबो बेनि उनाव सानसे समाव आङो गावखौनो साननाय फैखांबाय बिसोरनि थाखाय आं दुखु खालामनानै लाब गैला आङो गोदान लामाजों आगान सुरनांसिगोन होननानै दानिया सानैखौबो बावगारनानै आं मोनसे थांखि सुजुबाय फरायनायनि थाखाय फिउचार नि थाखाय